आंनि गोसोआव लाखिथावसिन गेलेनायनि मोन्दांथिखौ नायदोंमोन जेब्लानोखि वार्ल्ड काप फुटबल वार्ल्ड काप आर्जेनटिना आरो फ्रान्सनि बे मोननैनि गेजेराव बादिलायनाय जादोंमोन अब्ला फ्रान्स आरो आर्जेनटिना हानजाया मोननैबो गोबां स्ट्रं गेलेदोंमोन नाथाय ब्रैजिबा मिनिटनि सिगां आर्जेनटिनाजों फ्रान्सआ नै ग'ल सोजादोंमोन बे समाव फ्रान्सनि गेलेनाया मोजां फर्माव फैयाखैमोन एबा बायलांदोंमोन जेब्लानोखि हाफ एबा फर्टि फाइभ मिनिटनि उनाव एमबाप्पे एमबाप्पेआ ग'ल सोसननो हायो एबा बे जोसननायनि गेजेरजों टु टु इकुवेल जायो बे इकुवेल जानायानि गेजेरजों आरोबाव लिय'नेल मेसिआ ग'ल सोबावनो हायो बेनि उनाव आरोबाव पेनाल्टि सुटआवट मोननायनि गेजेरजों किलियान एमबाप्पे आ मोनसे ग'ल सोनायनि गेजेरजों मेच एबा बे आर्जेनटिना आरो फ्रान्सनि गेजेराव पेनाल्टि सुटआवटआव थाङो बे पेनाल्टि सुटआवटाव मोननैबो हानजाया फार्स्टाव ग'ल सोनो हादोंमोन नाथाय फ्रान्स हानजाया दुखुनांथाव ग'लखौ उनाव सोनो हायासै जायनि थाखाय आर्जेनटिनाया फ'र फ्रान्स थ्रि बेनि गेजेराव आर्जेनटिनाया देरहायो